मां नरेश होतवानी दिल्ली जो रहंदड़ु आहियां सिंधी भाषा जे बारे में अगरि मां चवांव त दिल्ली में सभु प्रकार जी भाषा जा माण्हू रहंदा आहिनि हिते सिंधी आहिनि लेकिन सिंधी ॻाल्हाईंदा घटि आहिनि सिंधी त्योहारनि ते मिलदा आहिनि त सिंधी ज़रूरु ॻाल्हाईंदा आहिनि ईअं ई हिते मुल्तानी बि ॾाढी तइदाद में रहिंदा आहिनि पर उओ पांजी भाषा जो इस्तेमालु बि घटि कंदा आहिनि दिल्ली में वधीक जहिड़ी ॻाल्हायण वारी भाषा उहो कोई बि कोन्हे छोकी हर माण्हू

कम चलनि जी ॿी बोलियूं जहिड़ियूं आहिनि सभी आहिनि हिते चाहे उहे मदरासी हुजे चाहे उहे पंजाबी हुजे चाहे हो मुल्तानी हुजे चाहे उहे गुजराती हुजे हिते हर प्रकार जा माण्हू रहंदा ज़रूरु आहिनि लेकिन पंहिंजी भाषा जो इस्तेमालु घटि कंदा आहिनि ऐं हिंदीअ में वधीक ॻाल्हाईंदा आहिनि त माण्हू मां इहो ई चवणु चाहिंदुमि की सभी भाषाउनि जो जहिड़ो तालमेल आ हिकु बरारि ई आहे कोई बि घटि न आहे कोई बि वधीक न आहे